एक लाख पन्नास हजार तिनशें पंदरा दोन लाख सतरा हजार दोनशें धा णव लाख धा हजार पाचशें वीस तीन लाख चाळीस हजार णवशे धा पांच लाख वीस हजार पाचशें एक